टिकियूं थी वयूं सतपुड़ा थी विया भारत जी जेका मिठाई थींदी आहे सिङर वारी थी वई या उने अंदरि खोये वारी बर्फ़ी थी वई या मालपुड़ा थी विया